हलो जी भैया कैसी मतलब क्या हुआ सर बैठते नहीं बन रहा है मतलब क्या है अब अडजेस्ट कर लीजिए आप तो बैठते क्या सभी पैसेन्जर वहाँ पे हैं सभी अरे बात आपकी सही है आप आप बात आप बात आपकी सही है आपको दूर जाना है बट किसको उठाकर के आपको बैठा दें भाई कोई आप प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं यहाँ पर तो आपको पहले देखना चाहिए था और देखिए मैनेज करिए आप अरे सर देख लीजिए अडजेस्ट कर लीजिए थोड़ा बहुत हो जाए इधर उधर उधर खिसकाकर के बैठ लीजिए आगे हो सकता है कोई ना कोई उतर जाएगा तो आप बैठ जाइएगा क्या देख लीजिए वहीं मैनेज कर लीजिए यार क्या बताएँ और बैठ जाइए अब क्या है रास्ते में उतर तो सकते नहीं हैं अब बैठना तो आपको पड़ेगा ही अब क्या नहीं इस बात को हम मानते हैं हमारी सर्विसेज़ खराब हैं लेकिन सर अब अभी इस बार तो आपको ये करना ही पड़ेगा आगे आगे से अरे पैसेन्जर के दिमाग में भूसा भरा है क्या उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है एं भीड़ ज़्यादा थी तुमको बैठना ही नहीं चाहिए था यार अरे यार अगर आपको भीड़ ज़्यादा लग रही थी तो आपको बैठना नहीं चाहिए था और आप बैठे भी हैं तो अब आपको बैठना पड़ेगा नहीं हमने आपको बैठाया नहीं है आप आप अपनी स्वेच्छा से चढ़े थे और देखिए आप परेशान मत होइए हम मैनेज करते हैं अभी रास्ते में जो अब बरैली में ये महिला ये उतर जाएँगी रश्मि जी अभी आप चढ़ जाइएगा इसपे क्या अरे तो भैया तीन सौ रुपए में ए सी कहाँ मिलेगी भाई तीन तीन तीन सौ रुपए में ए सी नहीं पंखा चलते हैं वो और वो भी शायद बिज़ली ज़्यादा है चल नहीं पाएँगे तो भैया आप दिल्ली चले जाइए अगर आपको यहाँ सर्विस तो मिल नहीं पाएँगी हम माफ़ी चाहते हैं आपके लिए अब बैठे हैं तो आप मैनेज कर लीजिए अभी कोई ना कोई उतरेगा तो बैठ जइएगा नहीं बैठ उतरेगा तो जैसे मैनेज कर रहें आप वैसे मैनेज करिए नहीं बात आपकी स्वीकारते हैं गलत बात है लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो आपकी भी है आपको भी अरे भगवान ना करे भगवान को भी दिखाई देना चहिए कितनी भीड़ है कितनी नहीं है कहाँ पे बैठना है कहाँ पे खड़े होना है भगवान तो हर जगह मैनेज कर लेते हैं आपको वहाँ भी मैनेज कर लेना चहिए अब आप हमको तरीका तरीका सिखाएँगे क्या बात करने का ऐसा है तुम्हारे जैसे पच्चीस आते जाते हैं यहाँ पर अगर हम सबसे तमीज़ में बात करें तो आदमी सर पे चढ़ जाएगा बैठना हो बैठिए नहीं बैठना हो तो दूसरा जाइए आप ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उतरिए आप